बागकाम बागकाम हें म्हजे पप्पाक खूब आवडटा तेणें आपल्या बागेंत खूब तरेचीं फळांचीं फुलांचीं झाडां लायल्यां तेका त्या झाडां फुलांची खूब आवड आसा तो त्या झाडांची खूब काळजी घेता तेणें आंब्याचें पणसाचें नीरपणसाचीं पानपणसाचीं तशींच गुलाब दसणदी आबोलीं अनंत ल्हान अनंत मोठे अनंत अशीं वेग वेगळीं झाडां ताणें रोयल्यां आनी तीं हांव सदांच पयतालें हांव तेन्ना ल्हान आशिल्लें आनी त्या झाडांक पळोवन अशें दिसतालें की हीं झाडां केन्ना तरी व्हड जातलीं पूण आतां तीं झाडां येदीं व्हडलीं जाल्यां की त्या झाडांची आमकां आतां सावळी गावता तांचीं फळां गावता पप्पा म्हाजो सदांच सांगतालो बाय वर्सान एक तरी झाड लाय तें तूं व्हडलें जातकच तेजी तुकाच फळां आनी तुकाच सावळी गावतली कोणीय बाबडो रस्त्यावयल्यान वयता तेका सुद्दां सावळी गावतली तो देव बरें करूं म्हणटलो की जावं बाबा कोणें तरी हें झाड लायलें आनी आपल्याक ताची सावळी गावली अशें म्हणटा पप्पाचीं उतरां म्हाका याद येता आनी हांवेंनूय चितलें की हांवूय झाड लायतलें आनी हांवें प्रयत्न केलो की झाड लावपाक पूण हांव रोय जेन्ना झाड लायतालें तेन्ना तीं म्हाजे कडेन मरतालीं म्हणून मागीर मागीर हांवेनूय पयलें पप्पा कशें झाड लायता तें तो कशी तेंकां फोंडकूल काडटालो मागीर तितूंत सारें घालतालो तें झाड रोयतालो हळवार तेचेर माती घालून तेका मागीर उदक घालतालो केन्ना मदीं मदीं माती तें सारें घालप अशें करून तेणें एक व्हडली बाग तयार केल्ली आनी आतां ताची येदी व्हडली बाग आसा की तांकां फळां सुद्दां लागपाक लागलीं तेणें वेग वेगळें जें म्हणजे पयलीं तेचीं झाडां व्हडलीं व्हडलीं आशिल्लीं आनी आतां जीं आसा तीं सगळीं ल्हान हितुनूच फळां लागता पय तशीं तें पळोवन हांवूय ताचे कडल्यान शिकलें पूण म्हाजे कडेन तीं झाडां जायनाशिल्लीं मागीर हळू हळू हांयें कितें केलें तें पळयलें आनी हांवूय करपाक लागलें आनी आतां म्हाजे कडेन जमता आनी म्हाजी आतां येदी व्हडली बाग आसा ते बागेंत गुलाबाचें झाड मोगरेचें झाड जासवंदीचें झाड शंकराचें झाड आनी अनंत म्हण अशीं खूब तरेचीं चमेली म्हण तशेंच फळांचीं नीरपणस पणस आंबाडो आमो अशीं खूब तरेचीं झाडां आसा पूण तीं ल्हान आसतना जे तेंकां फळां जाता तशींच लायल्यां हांवें आनी थोडीं व्हडलीं आसा जेंची म्हाका याद येता की पप्पा सांगता व्हडलें जातच तेंची तुका सावळी गावतली आनी तुका तेचें फळूय खावपाक गावतलें म्हणून म्हाका त्या झाडांची आवड पप्पाक लागून लागली म्हणचे तो तेणें जे तरेन तीं झाडां वाडयल्लीं जे तरेन आमकां तांची सावळी गावताली हें चिंतप हें करून हांवेनूय तीं झाडां लावपाचें प्रयत्न केलें आनी आतां म्हजें धाकटें आसा तें बाय तेंय म्हाका पळयता आनी म्हणटा मम्मा ह्या झाडांची सावळी खूब थंड न्हू हांयें म्हटलें हय बाय जसो तुका म्हाजो पप्पा सांगतालो तशें हांव तुकाय सांगता तूं व्हड जातकच अशींच झाडां लावपाक शीक सो जेणे करून ही जी आमची एक माळ आसा चॅन आसा ती चालोच उरोंदी जितली जितली झाडां लायतलीं तितलें तितलें आमकां पावसूय चड गावतलो सगळ्याक थंडाय उरतली कोणीय जाणटो गेलो जाल्यार तेका सावळेक बसोंक गावतलें ह्या तरेन ह्या झाडांची म्हाका खूब आवड लागली